हमर गाँवके आदिवासी कलामे निपुण अछि बहुत सुन्दर मकान बनबैए घर पेन्टिङ्ग करैए बहुत बढ़िआँ काम करैए हमर गाँवके आदिवासीसभ छै पढ़लो लिखल यए कामो बढ़िआँ करैए बढ़िआँ आदिवासीसभ यए